गोदोनि हाबाया ओरैबादिमोन जिबायदि खैना नायना लायगोन बेफोरबो लांफिनलायनाय जायोमोन एखदम सेलायलायनानै माबायाव हाबा होनो आथुर जायो माबार हाबा होनांगौ माबार हाबा होनांगौ होननानै हाथा खुरोमोन हाथा खुरनो खायदा लायो आथुरहाय बिनिफ्राय आरो बै एखदम बिमा बिफाफोरा लांनो फायफिनलायनाय जायो बिदि नांलायनाय बुलायनाय जायोमोन आग्लानिया नै दा नै दाथ' खर'थार गावबा गावसो फैनाय जालांबाय आग्ला एखदम सिखाव खावनानै लायलायनाय जायोमोन गोदो जोंफोर उन्दैआव इनि आग्लानि हाबाया इदिमोन सेलायलायनाय माबानाय बबावबा बोना लायखुमानाय बिदिसोमोन इखिनिखौ आं गोसोआव दङ हाथासुनिया माबा खालामोमोन आरो नै दा हिनजावगोदानखौ खुर होबाय रायजोफोरा रायजोफोरा आवग्रिथेनानै जना जायोमोन इखो रानहोबाय थायो हिनजाव गोदानखो बिबायदिहाय नियम दंमोन आग्ला नै दाना हिनजाव गोदाना रानलिया दानिया दा गोदोनिया हाबाया बिदिसोमोन ए हिनजाव गोदानखोनो राननो होयोमोन रावखौबो राननो होआमोन आग्लानि हाथासुनिया नायलाय खोनायानो बे ओंख्रिफोरा मोननै थायो सबाइ मोनसे आरो अनद्ला ओंख्रिया थाथारनांगोन बे हाबायाव बेबायदियै नियाम दंमोन ए नियाम अनद्ला ओंख्रि नङाब्ला नियामा जायानो बे हाबायाव हाथासुनि खुरनायाव बेबायदिहाय हिनजाव गोदानखौ राननो होग्रोजोबोमोन अनद्ला ओंख्रै होनब्लासो आखाइ खबलायोमोन राइजोफ्रा बेबायदि हाबायाव आरो उनाव जौ लोंगोन माबा लोंगोन सोरबा नांलायो सोरबा बुलायो बिदि उनाव बिदि जालाङो नै दा आग्लानियाथ' थांबायानो नै दा गोदान गोदान फैनाय हाबाफोरा साफा सुफा जादो नै दा मोजां मोजां आरो एखदम सिटेज खालामनानैसो हाबा होनाय जालायो आरो गावबागावनो मबाइलदोनो गावबागाव गोसथोना फैनाय जालांबाय दा बिमा बिफाखौबो नांला जालांदो जे दा निजे निजेनो हाबा खालामना बिमा बिफाखो हाबा खालामनाय समाव नांगौ जायो इनिफ्रायथ' लाबोनाय समाव गावनो लाना फायो गावबा गावनो बिबो फैग्रायाबो हारसिंनो फैयो बेबायदि जाबाय दं